आं कोण उलयता आं गिता आं गिता सांग

हय हय हय हय वेट गायन आं हांव हांव मात्सो वोदोळ बिजी आसलो सोरी आं त्या लागून म्हजें ड्रायवींग स्कूल आसा गौरव ड्रायवींग स्कूल तुमका एडमिशन जाय आसलें हय हय घेवपाक गावता आमचो तसो हे हा बॅच आसा संक स्टार्ट जाता ते आमची सात सुद्दां सात सुद्दां रातची आमची ड्रायवींग हें चालू आसता तुमकां खंयचो टायमींग घेवपाक जाय खंयचो खंयची बॅच धा तें अकरा न्हू बरें बरें तुमी येवपाक शकता धा तें अकरा आमची आठ हजार पडटा एका म्हन्याची म्हटल्यार तितून इनक्लूड सगले येता आमचे आरटियोचे सगळे आमचे एजंट इन्सपॅक्टराची बी सगळे हें धरून तिंचे फीज धरून म्हणल्यार सगळे भीतर येता इनक्लूड जाता तुमका एकवीस दिसाचो कॉर्स आं हय हय सगळे लायसंन तुमी फकत पेमेंट करपाचे आनी गाडी शिकपाक येवपाचे बावीस दिसांचो कोर्स तो तुमी पयलू तुमका जातले एक अशें हें करीत जाल्यार डॉक्यूमेंट्स तुमका हे लागतले इलॅकशन काड आधार काड मागीर तुमची कोण एज्युकेशन कॉलिफिकेशन मागीर इतकेत गावल्यार पुरो आनी बँक पासबूक हय हय तुमकां टॅस्ट दिवची पडटली मागीर एका म्हयन्या नंतर मागी तुमी ती टॅस्ट दिवपाची हय हय तुमका बावीस दीस तुमकां कमप्लिटली शिकचें पडटले हय हय गा हय हय बिंदास बिंदास यो तू बिंदास यो चल बरें बाय देव बरें करूं